पहिने जब हम दोकान गेलियनि तऽ दोकानदार हमरा बहुत तरीकाके शर्ट देखओलकौ किया नहि कि हमरा शर्टे लेना रहै तऽ हमे शर्टे बोललियै रहए दोकानदारके देखाबैले तऽ हमरा बहुत तरिकाके शर्ट देखौलकौ जल्दी कोनो पसन्दे नहि पड़ै ओकर बाद ब्लैक कलरके हमे शर्ट देखलियै जे हमरा बहुत पसन्द पड़ि गेलनि ओकर बाद हम पप्पाके बोललियै कि पप्पा हमरा इएह शर्ट चाही तऽ पप्पा हमरा इएह शर्ट लए देलकै ब्लैक कलरके जब हमे ओकरा पहनलियै तऽ ओ बहुत अच्छा लगलै बहुत बहुत लगलै शर्टमे बहुत आओर ब्लैक कलर जे छै हमरा बहुत पसन्द छै आओर ओहि शर्टके हमरा बहुत दिन तक पहिनलियै बहुत दिन तक लगभग दू दू तीन साल तक पहिनिलेलियै ऊ शर्टके ओकर पहिनलियै बहुत अच्छा शर्ट रहै आओर ओकर बाद जे छै ऊ जे रहै शर्ट फर्स्ट पहिला जे रहै पहिले बारमे ओ शर्ट खरीदलियै तऽ बहुत अच्छा लगलै आओर बहुत अच्छा लगलै ओकर बाद जब बहुत दिन भए गेलै ओ शर्टके तऽ ओकर हल्का हल्का कलर जाइत रहै जे जाइत रहै आओर फेर